समय के साथ राजस्थान में बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारे राज्य से दूसरे राज्यों में बेचने के लिए जाती हैं वहाँ से लोग आते हैं हमारे राज्य में जैसे की बंधेस की साड़ियाँ हैं लहरीया हैं यहाँ सांगानेरी प्रींट की चादरें हैं ब्लू पॉटरी के जो चलते हैं जो हमारे विदेशों में भी जाते है ये सारी चीज़ें है और हमारे यहाँ जो है आते हैं पसंद करते है और अपने राज्य ले जाकर बेचते हैं इस तरीके से हमारा मेलजोल हुआ है उनसे व्यवहार बना है जिसकी वजह से वह हमारा आदान प्रदान होता रहता है और ऐतिहासिक कई चीज़ें हैं जिनको वह देखते हैं हमारा जैसे की जयपुर का आमेर का किला हुआ हमारा नाहरगढ़ का किला हुआ हमारी जो संस्कृती चीज़ें है वहाँ जो देखने को मिलती हैं संस्कृती में जैसे की हमारी तोपें रखी है आमेर की देवी हैं हमारा जो कल्चर है राजपूती है यहाँ जो पगड़ी है मिलती है बहुत लोग पगड़ी लेकर जाते हैं वह बाहर पगड़ियाँ बेचते हैं ये इसी प्रकार हमारा भाई चारा हुआ है और वह उनसे मिले हैं